औ हेल्ल' औ औ औ दे बुं आस्सा आस्सा औ औ ए ए हागोन मानोथो हाया जानो बानायो जोंहा मैखुन बानायो औ माने मैखुन माबायदि जेनेबा कलेजफ्राव नोंनो फ्रजेक्टाव नांगौ आस्सा बिदिनो फार्स्टलि जोंनो जिगाब बोराय नांगौ आरोना बोसोरसे बा बिदिनो बोसोरसेनि जिगाब बोराय नांगौ जोंनो बेखौहाय कालेक्सन खालामनांगौ कालेक्सन खालामखांनायनि उनाव नोङो बेखौ दानफ्लेनांगौ आरोखिना फिसा फिसा फिसा फिसा दानफ्लेनानै माने जिगाबावथ' बिजानु थायोना बे बिजानु थानायखौ माबानो थाखाय माने बिजानु बोखारनो थाखाय सुनैयाव सोमनांगौ नङाबा दै फुदुं रुनांगौ आरोखि बे जिगाबखौ हो ओमफ्राय बिदिनो रुखांनानै बेखौ हरसे बिदि दोननांगौ सोमहाबनानै मानि सुनैयाव सोमना दोनोबा हरसे आरोखिना बिदिनो जिगाबखौ ओमफ्राय बिनि उनाव बोखांनानै मोनसे फ्लास्टिक फिसा फिसा थायोना बे फ्लास्टिक फिसा फिसायाव सोदो आरोखि सोनानै दाना जों मैखुना मैखुननि सिदआ माने बेगर बेगर जेनेबा गमनि थायो मेरला मैखुन बिदिनो नों मानि नांगौ बेनि थायो आरोखि ओमफ्राय गम बायदियानो थायो ओमफ्राय बे गम बायदि गोरलै गोरलैखौ नोङो सोदो फ्लास्टिकाव सोनानै ओमफ्राय एसे बे नों दानफ्लेनानै सोनाय जिगाबखौ नारसो नारसो थालासे सोदोलाय आरो बेनि सेर सेर होदोलाय आरोखिना बे मैखुन बेगर बेगरखौ ओरै सेर सेर होदोलाय आरो सोदोलाय आरो सेर सेर होदोलाय आरो सोदोलाय सोदोलाय बेनि उनाव बेखौ बार हाबाजासे खाथेनांगौ आरोखि गोरा खाथेनांगौ ओमफ्राय खाथेनानै दाना बेखौथ' नोङो माबोरै दोननो बिदि नांगौना ओमफ्राय नोङो जेनेबा औवा फिसा फिसा सैनानैहाय बिदिनो एसे जेनेबा कुवालिटी आरोखि नों माबोरै दोननो बिदिनो गोलाव गोलाव दोननानै बे मैखुना जाखांनो थाखाय बिदिनो माबा वान मान्थ देर मान बिदिनो जायो आरोखि ओमफ्राय बेनि वान मान्थ टु मान्थ जाबा थुफ्लंना होनांगौ एसे एसे औ दे होनबा औ माने मैखुना लासैयै बेरबोयो आरोखिना ओमफ्राय बे बेरबोनायाव जोंथ' फ्लास्टिकखौ थुफ्लङा ना ओमफ्राय बे गुफुर गुफुर जायोब्ला जों फ्लास्टिकखौ ब्लेदजों एसे एसे हाफ्रोमना होनांगौ आरोखि मैखुना बोलो मोननानै ओंखारबोनायनि थाखाय औ दे दे दे दे दे